औ माइ गायथ'आखै माथो हनै अखा हायिनि थाखायनो माइखौनो गायनो मोनाखै ओमफ्राय सान्दुं दुंबाथाय दाख्लै एसे अखा हानायाव हालेवदोंमोन ओमफ्राय एसे हालेवनानै हनै जाम्फैनि दैखौनो सारना हालेवबाय दैआनो थाया ओमफ्राय दा बिदिनो इसे खस्थ' खालामनानै हायालाय माबाबाय आरो खारायनाय जाबायमोन ओमफ्राय खोथियायाबो गैया फोनो मोनाखै सोमनानै दोन्दोंमोन गाजा बेरजोबनानै गैया ओमफ्राय दा गोदानसो सोमफिननांसिगोन नोंस्रालाय

नोंसिनिथिं अखा हायाखै होमबा नोंसिनिथिं अखा हायाखै

जोंनाबो हनै अखाफ्रानो गैयाना आरो नोङो हायाबो नोङो बालासाहि बांद्राय दै थाया दै सोबो दाख्लैबो दै सारबाय थाबाबो जाम्फैनि दै सारदोंमोन नालाय हनै दा लेट अखाबो गैला ओमफ्राय नैबे एसे साननै सानथाम सफ्थासेसो थानानै हागोन ना हाया हाबा नायनोसै आरो हाजिराफोराथ' इबारावबा बारायो ना मायो सिगाङावबा खममोन आरो हाजिरा मावनाय

जोंनिथिंबो एसे बारायगोनदां ओंहाय बोथोरानो औ ओं दे होमब्लाय माथो खालामबावनो उनफ्राव रायज्लायनोसै दे होमब्ला औ